अहिना एक दिना नीतेशके घरपर गेलहुँ तऽ देखै छी ई तऽ पूरा बाग़वानी लगेने रहए नीतेश अपना जे छै आरामसँ खुरपी लऽ कऽ देखै छी तऽ ई पूरा भिड़ल अइ पुछलिए एक़रासँ हेरो ई एतेक एना जे छै से बढ़िआँसँ गाछ केना लगेलही तऽ ई हमरा बतेलक जे कि एकर जे छै से ने नर्सरीसँ सभटा गाछ आबै छै छोटका छोटका ख़रीदल जाइ छै एकर जे छै से कमसँ कम पैसामे भऽ जाइ छै आ ओकर बाद जे छै से अपनासँ ओकरा लगाएल जाइ छै अपन ई सभ देबही तऽ बढ़िआँसँ भऽ जाइ छै तऽ हमहूँ फेर सोचलहुँ की हओ हमहूँ जे बैसल रहै छी तऽ ओहिसँ बढ़िआँ जे छै से अपना घरपर किछुने किछु शुरू करी तऽ एकरासँ तऽ पुछि लेबे केलिए रहए तकर बाद जे छै से हम अपनेसँ जाकऽ नर्सरीसँ अनलहुँ दू चारिटा फूलसभके गाछ अरहुलके तऽ गुलाबके बेली चमेली ईसभ गाछ आनिकऽ फेर ओकरा ओहि हिसाबसँ जे छै से ओकरा देखने रहिए जे माटिसभ कोड़िकऽ ओकरामे दै छै आ खादमे जे छै से अपनसभके तऽ गोबर जे रहै छै से ओ तऽ खादे भऽ जाइ छै ओकरा गोबरके जे छै से गायके गोबर भऽ गेल ओकरसभके सुखाकऽ देलिए एक नम्बर गाछ जे छै से बढ़िआँसँ बढ़ै लागलै ओकर बाद जे छै से फूलोसभ बढ़िआँ बढ़िआँ हुअ लागलै तऽ ओकरा जे छै से यूज़ कएल जाइ छै मालासभमे हार गाड़ी ताड़ी सजबै सभके लेल गुलाबसभ तऽ बढ़िआँसँ बाग़वानी हमरो लागि गेलै